अइसन हिकै कि मशीन हमे छिए मशीन मँगेलहुँ हँ नहि मसल्ला पिसाइ छै नहि कोनो जूस बनै छै नहि आओर कोइ चीज होइ छै बहुत बेकार हमरा भै गेलै मशीन लैके दोसरको मशीन मँगेलहुँ ओहोमे अइसे भै गेलै कभी अन्दरवला मतलब चक्र चक्र जे होइ छै मतलब पिसै छिए तऽ चक्र जाइ छै मतलब फुटि जाइ छै केहन दै अन्दरसे मसल्ला चुए लागै हइ या कभी तार मतलब छुटि जाइ छै कभी तार जलि जाइ छै मशीन हमरा बहुत बेकार मशीन भै गेलै हइ मशीन रखना कोइ फायदा नहि छै अइसन मशीन हिकै कि मसल्ला जब नहि पिसाइ छै एन्ने आओर कोइ चीज हमरा होइ छै तऽ ओ मशीन हमरा बेकार छिकै या कोनो कामके नहि छै ओ मशीन अइसनो मशीन कोइ फायदा नहि छै लैके हमरा मशीन बहुत बेकार हिकै हइ मसल्ला या कोइ चीज या किछु बनबैके छिकै या आओर कोइ चीज करैके छिकै लेकिन मशीन मशीनमे पिसैले जाइ छिए मशीन होबे नहि करै छिकै चालू करै छिए मशीन जाइ छै मशीनके तारे तार छुटि गेल तऽ कभी मसल्ला पिसाएल घोँघिआके गेल मशीन मसल्ला मतलब चुए लागै छै फुटि जाइ छै अन्दरवला फुटि जाए हिकै तब ओ अथी उपर आ जाइ छै एहिपर तऽ नहि होइ पाबै छै मशीन दोसरका मशीन आनलिए ओहो मशीन ओनाहिते भै गेलै मशीन कोइ कामेके नहि छै बिलकुल नहि छै सही एहि लैके बहुत खराब हिकै